असें इक्क जिंदगी च इक्क पराना विस्तार कन्नै दिक्खेआ हा साढ़े लेअर पॉलीटिकल सिस्टम हा साढ़े निक्के नेहे अस ते पैह्लें पुज्ज जिंदगी दा इक्क करैक्टर सर्टीफिकरेट बनाया हा ओह्दे लेई असें इक्क जदूं भरथियां दिक्खनै दे कम्म औंदा हा एह् भरथियां दिक्खनै च असें एह् इक्क करैक्टर सर्टीफिकेट बनाया असें ते साढ़ी अठमीं पास दी मार्कशीट लैती ओह्दे बाद ते ओह्दे बाद करैक्टर बनाने दे बाद असें अठमीं दा सर्टीफिकेट लैता ओह्दे बाद अस ग्रांऽ दे स्कूलै दा अठमीं पास करियै शैह्रे च आये ते शैह्रे च भरथी दिक्खनै गी चली गे अस जदूं भी साढ़े कोल आस्तै आस्तै डॉक्यूमेंट त्यार करदे रेह् पॉलीटिकल सिस्टम जां पंचायती सरपैंच कोला असें ओह् करैक्टर सर्टीफिकेट बनाया हा ते ओह्दे बाद भी असें स्टेट सब्जेक्ट बनाया तसील ऑफिस च आये ते ओह्दे बाद भी असें इक्क स्टेट सब्जेक्ट जेह्का होंदा साढ़े स्टेट दा अधिकार जां ओह्दे बाद स्टेट सब्जेक्ट लैता असें ओह्दे च साढ़ा स्टेट सब्जेक्ट ओह् दिक्खेआ ते भरथी दिक्खी ते ओह्दे च असें इक्क ऐसा मौका थ्होआ भरथी नेईं होये अस लेकिन असें ई इक्क भरथी च जाने दा इक्क मौका थ्होआ की दिक्खी असें लोकें कन्नै कनेहा स्हाब कताब चलदा बाहर भरथियै च किन्ना रश होंदा ते किन्नी दूनियां औंदी ऐ जां किन्ना असें ई इस कम्में च बड़ा बधियै गै लग्गेआ असेंगी इस प्रोग्राम च सिस्टम गी साढ़ा बाकी जिंदगी च एह् चले अस स्टेट सब्जेक्ट बी साढ़ा ठीक दौ त्रैऽ दिन लग्गने दे बाद बनी गेआ हा फ्ही साढ़ा सिस्टम चलदा रेहा आंदे रेह् अस डोगरी चलदे रेह् अस कन्नै लोकें कन्नै मिलदे रेह् अस ते ओह्दे च औने आह्ले टैम च इक्क ऐसा सिस्टम त्यार कीता की असेंगी समझ आई गेई की कियां काकल बनाने न कियां सरपैंचे कोला कम्म कराना जां ग्रांऽ चा इक्क मुखिया प्रधान जेह्ड़ा साढ़ा सरपैंच जां होंदा गै ओह्दे कशा बाद च निक्का निहा इक्क पैंच होंदा ऐ पैंच दे साईन कराने दे बाद भी ओह्दे बाद इक्क चौकीदार होंदा ऐ चौकीदार ई साईन कराने दे बाद इक्क ऐसा टॉपिक आये जिंदगी च काकल बनाये असें भी अपनी साढ़ी राशनकार्ड दी नकल लगदी ऐ जेह्की ग्रांऽ च साढ़े इक्क राशनकार्ड होंदा बीपीएल जां एपीएल जां कुसै बी श्रेणी दा लाई लाई थुआढ़ा साढ़े नेह कम्म करदे रेह साढ़ा ठीक कम्म चलेआ ओह्दे च फेमिली कोई असेंगी ओह्दे च परेशानी निं आई ऐ ग्रांऽ चा औने दे बाद जियां जियां चेंज़िंग होंदी गेई ते उयां चेंज़िंग च असें गी इक्क ऐसा मौका थ्होई गेआ की असें सिस्टम चलदा रेहा साढ़ा ते असें केह् इक्क सिक्खनै दा मौका बी थ्होई जाये की ओह्दे बारै ई बनाने होन काकल तां टैम लगदा ऐ करप्शन असें अज्ज तक्क जां पैसा धैला कुसै गी दित्ता ऐ निं ऐ की असेंगी लगदा निं ऐ की कुदै साढ़े कोला लैंदे निं हैन ते इंया लोग सनांदे ते असें निं दित्ते ते स्टेट सब्जेक्ट बी बनाया ते हून अस स्टेट सब्जेक्ट बी साढ़ा ड्यूटी औने दे बाद ड्यूटी एह् ड्यूटी बनने दे बाद गै ड्यूटी एह् असें होर इक्क होर दूऐ जेह्के एह् काकल बनाये असें ओह्बी चेंज़िंग ऐ ना ओह्बी स्टेट सब्जेक्ट उप्परा गै बनी साढ़े ओह्दे च इन्नी हारी मुश्कल असें ई खास आई निं ऐ प्रॉब्लम एह्दे च चलदे रेह् कम्म साढ़े एह्दे च साढ़ा इन्ना ठीक कम्म चलदा रेहा एह्दे च पलीस नै कोई पॉलीटिक्स लीडर बी आया ते ओह्दे कन्नै बी साढ़े सम्बंध रेह् इन्ना कोई असें ई तंग निं कीता ऐ एह्दे च पैंच सरपैंच रेह् साढ़े अपने बाकी साढ़ा साथ दित्ता कोई कोई कुसै फंक्शन च अस कोई कोर्ट कचैहरियें गै गे होगे तां पलीस नै बी साढ़े कन्नै अच्छा संबंध बनदा रेहा जां कोई ते स्टेट सब्जेक्ट जां गाड़ी दा कोई काकल बनानै लेई असेंगी ठीक कम्म चलदा रेहा साढ़ा असें कोई इन्ना ओह्दे च साढ़ा निं कोई खर्चा निं होया खास ते चलदा रेहा थोह्ड़ा इंया टैम वेस्ट होंदा ऐ काकलें बनाने लेई जां एह्दे लेई असेंगी बिलकुल इक्क ते जान पहचान होंदी लोकें कन्नै ते सिस्टम बी चलदा रेहा इक्क बारी आपें रेट कराया हा असें आधार कार्ड कन्नै ते ओह्दे बाद आधार कार्ड बने साढ़े ग्रांऽ च गै ओह् बंदे आये हे ते ग्रांऽ च गै बने हे साढ़े ग्रांऽ च ग्रांऽ दा सिस्टम साढ़ा ठीक ठाक चलदा रेहा ओह्दे कन्नै कोई खास परेशानी असेंगी नेईं आई ऐ असें एह् जेही चीज़ें गी दिक्खेआ असें बड़ा हारा विस्तार कन्नै नेईं कोई टॉपिक चलेआ साढ़ा एह्दे कन्नै असेंगी कोई मुशकलात नेईं आई इस मसले च इस मसले च मुशकल नेईं बड़ा हारा जोगदान नेईं ऐ बाकी खरे गै औने आह्ले टैम एह्बी बड़ी हारी चेंज़िंग होई जान ओह् होइयां किश थोह्ड़ियां गै रेही गेइयां बड़ा टैम कोई होर निं औना ऐ कोई